जोंनि आसामनि बेलायाव एबा जोंनि ओनसोलाव मानसिफोर दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गुबैयै आसाम हालामाव गोबां रोखोमै नुनो मोनो मानोना जोंनि आसामनि रायजोआवबो गुबुन हादरनि मानसिफोरनि रायजोफोरनि मानसिफ्रा फैनानै गोबां बेरायफैना खौ नुनो मोन्दों बिनि बेलायाव जोंनि आसामनि बेरायग्रा जायगाफोरनिखौ बुंनो थाङोब्ला गुबैयै मानास नेसनेल पार्क रायमना आरो ओरै सरलपारा बायदि जायगाफोरखौ मख'नो हायो दा बिनि अनगायैबो जोंनि आसाम रायजोआव गोबां रोखोमनि बेरायग्रा ओनसोलफोर जायगाफोरखौ नुनो मोनो दा बेनिखायनो बै ओनसोलफ्रा जोंनि रायजोनि थाखाय गोबां मख'जाथाव बेरायग्रा जायगा दा बिनिखायनो बेबायदि मोजां मोनग्रा जायगाफोरखौ नि सोमोन्दै मख'नो थाङोब्ला बेफोरबायदि जायगाखौनो मख'नो हायो दा बैफोरबायदि जायगाया मोजाङै जुनैनो बा समायना रमायना जानायनि थाखायनो गुबुन रायजोनि सुबुंफ्राबो जोंनि आसामनि रायजोआव फैना बेराय फैनायखौ नुनो मोननाय जायो